हाँ नमस्ते दीदी सालके मौसम कैसन रहतै दीदी हाँ रौदे तऽ होलै हाँ हाँ दीदी हम पुछै लऽ चाहै छियै कि बरसात कहिया सँ चालू हो जेतै तऽ ठीक रहतै हाँ ओ हमसभ खेती बाड़ी करै छियै ने तनि मनि जानकारी हय दीदी छै जानकारी दीदी हाँ दीदी करै छियै आब दीदी बता दऽ बता दितियै रऽ दीदी तऽ ओइ हिसाबसँ हम करतियै रऽ दीदी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा तो हय हाँ मुँग मरचाइ गहुम हूँ हाँ दीदी गहुम तऽ ठण्डे महीना ने होइ छै दीदी नहि बादमे होइ छै हूँ हूँ हूँ

हाँ अऽ दीदी कहलियै दीदी जे पछिला बार धान कयलियै छलै तऽ ओइमे रौदामे धान सभ जड़ि गेल छलै नहि बुझलहुँ बरसात कहिया होतै दीदी अगिला महीनाके बाद हूँ अओ हूँ आओर दीदी गहुम कहियासँ काटि सकै छै दीदी हाँ

हूँ हाँ चैतके बाद गहुम तऽ कटनाइ शुरू अऽ शुरू हो जाइ हय आओर दी हूँ दीदी अहींके हिसाबसँ हम खेतीबाड़ी करबै